हिक ॾींहं जी ॻाल्हि आहे हिक ॾींहुं मां हिकिड़े पा तलाउ पासे वेई हुअसि घुमणु हुते तलाउ ते ॾिठमि त हिकु छोकरो ॾुबी रहियो हुओ मूंखे वरी थोरो तरणु ईंदो हुओ त मां ॾाढी ॾुखियाईअ सां पर हुनखे बचाए छॾियो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी त मां उइनि हुनजी जान बचाए सघियसि जो मूंखे थोरो तरणु ईंदो हुयो इनकरे